سفر کے دوران بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ متلی ہونا قے ہونا بہت سارا لمبا سفر کرنے سے انسان تھک بھی جاتا ہے اور اس کے تصاویر بھی لیتا ہے سفر کے دوران بہت ساری چیزوں کے تصاویر بھی اپن کے کیمرے میں کلک کر کے کلک کرتا ہے اور اس کے پوسٹر بنا لیتا ہے یہ اور بنا کر لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے یہاں کا سفر کیا ہے ایک نشانی کے طور پر ایک تصاویر رکھ لیتا ہے